شادی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے جہاں دلہن اور دولہا کو مختلف تحائف دیے جاتے ہیں دلہن کو دیے جانے والے تحائف میں کپڑے زیور اور خوشیوں خوشبوئیں شامل ہوتی ہیں مہمان اکثر دلہن کے لیے سونے کے زیورات خوبصورت جوڑے تحائف میں دیتے ہیں قریبی رشتتے دار نقدی یا دلہن کی پسند پسندیدہ سامان دیتے ہیں کچھ لوگ دولہا اور دلہن دونوں کو مشترکہ تحفے دیتے ہیں جیسے گھریلو سامان اسلامی روایت میں جہیز ضروری نہیں بلکہ اپنی خوشی سے دیا جاتا ہے بد قسمتی سے بعض معاشروں میں جہیز کو لازم سمجھا جاتا ہے جو ایک سماجی مسئلہ ہے اچھے خاندان تحفے کو محبت کا اظہار سمجھتے ہیں دلہن کو دیا گیا ز جہیز کبھی جدید دور میں لوگ سادگی اور عملی تحائف کو ترجیح دیتے ہیں کچھ لوگ کتابیں یادگار چیزیں یا فن پارے بھی تحفے میں دیتے ہیں دولہا کے لیے عام تحائف میں گھڑی کپڑے یا پرو فی شامل ہوتے ہیں پرفیوم شامل ہوتے ہیں بعض اوقات